اردو زبان میں بہت سے دلچسپ اور غیرمعمولی الفاظ اور فقرے موجود ہیں جو اپنی خوبصورت اظہار اور گہرے معانیٰ کی وجہ سے خاص توجہ کے قابل ہیں یہاں کچھ ایسے الفاظ اور فقرے ہیں قصیدہ قصیدہ ایک لمبی نظم ہے جو عموماً کسی کی تعریپ میں لکھی جاتی ہے خصوصاً بادشاہوں یا اہم شخصیات کی مدح میں غزل غزل ایک شاعری کی صنف ہے جو محبت درد یا فسلفیانہ موضوعات پر مبنی ہوتی ہے ہر شعر کا ایک الگ موضوع ہو سکتا ہے لیکن پوری غزل میں ایک تسلسل ہوتا ہے سحرانگیز یہ لفظ کسی چیز یا شخص کی خوبصورتی یا تاثیر کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جادوئی یا محری العقول ہو شبنم یہ لفظ صبح کے وقت پودوں پر بننے والے چھوٹے چھوٹے پانی کے قطروں کو بیان کرتا ہے فراق یہ لفظ جدائی یا دوری کے معنیٰ میں استعمال ہوتا ہے خصوصاً محبت کے تناظر میں افق یہ لفظ آسمان اور زمین کے ملنے کی حد کو بیان کرتا ہے یہ لفظ وسعت اور دوری کی علامت ہے خوابیدہ یہ لفظ کسی چیز یا شخص کی خاموش یا سوئی ہوئی حالت کو بیان کرتا ہے جستجو یہ لفظ تلاش یا تحقیک کے معنیٰ میں استعمال ہوتا ہے کسی مقصد یا سچائی کی تلاش نکھار یہ لفظ خوبصورتی یا صفائی کو بیان کرتا ہے خصوصاً چہرے یا ماحول کی یہ الفاظ اور فقرے نا صرف اردو زبان کی کھوبصورتی کو نمایاں کرتے ہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپے معنیٰ اور جذبات بھی انہیں خاص بناتے ہیں